जैसे मिस्तिराई का काम हो गया मिस्तिराई के काम में जोड़इया का काम होता है ईंट के उसमें मेहनत तो बहुत बहुत होता है पैसा इस हिसाब से तो बहुत कम मिलता है और खेती बाड़ी भी हो गया खेती बाड़ी में सब मेहनत बहुत करते हैं जैसे कि गेहूँ बोते हैं गेहूँ किलो चौबीस रुपया किलो के हिसाब से बिकता है तो चौबीस सौ कुंटल हो गया और रोज़गार का सेंट्रिग हो गया जैसे सेंट्रिंग में सब वह क्या करते हैं कि जोड़इया वाले घर पर बल्ली पटरा के हिसाब से सब अपना उसको कील से ठोकते हैं उससे भी उस हिसाब से तो पैसा चार सौ बहुत कम ही मिलता है इसलिए हम हमारे हिसाब से कि जितना हम लोग मेहनत करते हो इसी उस हिसाब से हमको पैसा नहीं मिल पाता है और रहा सब्ज़ी की बात तो हम गर्मी में सब्ज़ी लगाते हैं तो उसका दाम तो बहुत अच्छा मिलता है लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता है और ठंड के सब्ज़ी में पैसा बहुत कम मिलता है लेकिन उसका स्वाद अलग रहता है सब्ज़ी में जैसे कि आलू हो गया आलू हिसाब से लगाएँ तो इस समय तो दस ठंड में दस रुपए किलो के हिसाब से जाता है लेकिन यही थोड़ा और ज़्यादा समय बीतने पर ये लगभग हमें लगता है बीस रुपए पच्चीस रुपए ऐसे जाने लगेगा और हरी सब्ज़ी हरी सब्ज़ी तो ठंड के टाइम थोड़ा क उसका दाम कम मिलता है क्योंकि इस समय